बचपन में ॾह ॾह ॾह ॾह ॾह क्लास में मूंखे स्टेज ते गाने ॻाइण जो मौको मिलियो तंहिं महिल मां जाम घबराइजी वई हुअमि तंहिं महिल मुंहिंजी मम्मी पप्पा मुंहिंजी साहेड़ियुनि दोस्तनि मूंखे हिमत ॾिनी तंहिं महिल मां स्टेज ते चढ़ियमि तंहिं महिल लिङ मुंहिंजा ॾकण लॻा तंहिं महिल मां स्टेज ते चढ़ी भॻिवान जो नालो वरितो ऐं पंहिंजे मम्मी पप्पा खे यादि कयो तंहिं महिल मां स्टेज ते चढ़ी हिकु अहिड़ो गानो ॻायो जंहिंमें मां मां पहिरियों नम्बर इनामु खटियो ऐं मां मुंहिंजो मुंहिंजी मुंहिंजो सभु मुंहिंजो सभु डपु दूरि थी वियो इन लाइ मां पहिरियों नम्बर प्राइज़ खटियो ऐं इन लाइ मां पंहिंजे मम्मी पप्पा जो मम्मी पप्पा जो हक़ु सम्झा मम्मी पप्पा जो प्यारु सम्झा थी उन्हनि जे बलबूते ते मां इहो पहिरियों नम्बर प्राइज़ खटियो आहे जय झूलेलाल